ॾह डिसंबर उणवीह सौ उणासी यारहां फेब्रुआरी उणवीह सौ असी तेरहां फेब्रुअरी ॿ हज़ार ॿारहां टेवीह मार्च ॿ हज़ार वीह पंजवीह जुलाए ॿ हज़ार ॿावीह